वड ह्या झाडाचें जिवीत जगप खूब कठीण कारण वड सगळ्यांची जतनाय घेता काळजी घेता ताज्या आंगा खांदार कितलिशींच शेवणीं किटुरां नाचतांत बागडटात तांचे सावलेत कितलेशेंच लोक सुखावतात आनी वड सगळ्यांक उर्बा दिवपी झाड पूण त्याचो त्याग पळोवशी जाल्यार सगळ्यांक सूख दिवपा खातीर वड कितलिशींच वर्सा आपली आपले पांय जमनीक घट्ट रोंवन मुळां घट्ट दवरून सगळो पावस वत वारें सोंसून जिवीत जगतां गिमात हांव झाडाची जतनाय खूब बरें बशेन घेतां सकाळीं किंवां सांज वेळा झाडाक नित्य नेमान उदक घालता तांची सुकील्लीं पानां कडून उडयता तांकां पोशेंता तांचे कडेन उलयतां कारण तिवूय सजीव आसात आनी तांकां म्हज्या मायेचों ओलावो दितां